हमसब किसान छियै इधर खेतीबाड़ी होइत छै सब किसानके रोजगार छै केकरो पास गाड़ी छै तऽ खेत जोतैत छै केकरो पास टेक्टर छै तऽ ओ खेत जोतैत छै केओ खाद बेचैत छै तऽ केओ गहुँमके बिआ बेचैत छै सब अपन अपन सुविधा लेके चलैत छै सब केओ अपन व्यवसायमे लागल छै सब केओके पास सुविधा छै केओ पशु पालैत छै तऽ केओ दूध बेचैत छै सबके अपन अपन अथी छै केओ सब्जी साग उपजबैत छै तऽ केओ गहुँम उपजबैत छै तऽ केकरो धान होइत छै सबके अपन अपन व्यवस्था छै केकरो कम खेत छै केकरो जादा छै सब अपन अपन सुविधामे लागल छै केओ सब्जी फार्म खोलैत छै तऽ केओ गहुँम बेचैत हइ तऽ ककरो धान होय हइ केकरो मक्का होय हइ सबके अपन अपन व्यवसाय छै केकरो केओ गहुँम उपजबैत हइ तऽ केओ केकरो पास टेक्टर छै तऽ हल खेत जोतैत छै सब केओ तऽ सब किछु सुविधा छै इधर किछुके कमी नहि छै घरमे सब केओ व्यवस्था छै किसानके कोइ दिक्कत नहि होइत छै सबके सबके सुविधाके कोइ कमी नहि छै सब केओके सुविधा छै सुविधामे कोइ कमी नहि छै सब सुविधा छै इधर कोइ कमी सुविधामे नहि छै